हां जी मनोहर टैलीकॉम

साढ़े कोल सैमसंग दे फोन पेदे रैडमीं दे पेदे रियलमीं दे पेदे रैडमीं दा थ्होई जाना इक अपना पचानमें सौ रपेऽ दा रियलमिं दा आई जाना थुहाड़ा नड़िनमें सौ रपेऽ दा ते सैमसंग दा तुसेंगी सत्त ज्हार तक थ्होई जाना जियो दा तुसेंगी पचासी सौ तक तुसेंगी केह् केह् फीचर चाहिदे

तां तुस लेई लो रैडमिं दा नोट नाइन ओह् तुसेंगी अठानमें सौ रपेऽ दा फोन पौना पूरा सनें चार्जर ते रैडमिं दा आए दा नोट नाइन नमां फोन आए दा उसदी मैमरी बी चार चौंठ ऐ ते नोआड़ा कैमरा बी शैल ऐ फ्रंट नोआड़ा आया सोलह मैगा पिक्सल ते बैक नोआड़ा ऐ चौंठ मैगा पिक्सल ऐ कैमरा नोआड़ा साफ ऐ फ्लैश बी शैल चलदी कन्नै फोन दी परफार्मैंस बी शैल ऐ हैंग नेईं मारदा फोन ते फोन दी क्वालटी बी ठीक ऐ ते कन्नै साल दी वारंटी बी ऐ ओह् फोन बैसे बधिया ऐ ते बाकी तुसें सैमसंग दा लैना ते सैमसंग दा बी ऐ जे नाइन ओह् बी इ'यै नेआ ओह्दे पिच्छे बैक लाइट ऐ ते कन्नै ओह् बी हैंग नेईं मारदा ते नोआड़ा कैमरा रैडमिं आह्ला कैमरा चौंठ ऐ ते एह्दा इक सौ अट्ठ मैगा पिक्सल ऐ ते फ्रंट कैमरा नोआड़ा बी सोलह् मैगा पिक्सल ऐ ओह् चार चौंठ हा ते एह् बी चार चौंठ गै ऐ मैमरी नोआड़ी

आं गोल मार्किट साढ़ी दकान ऐ सेही होनी तुसेंगी कदें बी आई जाएओ बड़लै नो बजे शा लेइयै शामी पंज बजे तक खुल्ली रौंह्दी ठीक ऐ जी ओके